मुझे पेंट करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें पेंट करने मुझे मुश्किल आती है या फिर मुश्किल लगता है जैसे की वॉटर कलर वॉटर कलर में क्या होता है कि पानी के साथ खेलना होता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जो मैं रंग करती हूँ तो दो रंग अगर एक साथ में उनको मिलाने की कोशिश करती हूँ जिससे एक अच्छा इफेक्ट आये तो वो नहीं हो पाता है उससे है न वो घुल कर थोड़ा कालापन पड़ जाता है तो मैंने बहुत बार प्रयास भी किया है लेकिन बहुत बार प्रयास करने के बाद मुझे निराशा ही हाथ लगी है लेकिन मैं इस पर प्रयासरत रही हूँ हमेशा से और अभी भी मैं कई बार इसका प्रयास करती रहती हूँ जिससे यह अच्छे से मुझे वॉटर कलर करना आ जाए और मैं इसमें बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकूँ